महाराष्ट्र में हिकु त्योहारु ॾाढो सुठे नमूने सां मल्हायो वेंदो आहे उहो आहे गोकुला अष्टमी जेको जन्माष्टमीअ जे ॿिए ॾींहुं थींदो आहे श्री भॻवानु कृष्ण जे जनमु ॾींहं जे ॿिए ॾींहं ते इहो त्योहारु मल्हायो वेंदो आहे हुन में जेके टोलियूं हूंदियूं आहिनि उहे मटिकी अची करे फोड़िंदियूं आहिनि त उन में हिकिड़ो माण्हू ॿिए माण्हूअ जे मथां ईअं अठ ॾह थर लॻाए करे मथे पहुचंदा आहिनि ऐं उहा मटिकी फोड़ींदा आहिनि उन मटिकीअ में मखण खीर ॾही अहिड़ो कुझु परसाद हूंदो आहे ऐं उन में कॾहिं कॾहिं एक्सीडंट बि थींदा आहिनि पर माण्हुनि जो उत्साह हेॾो हूंदो आहे जो उन्हनि सभिनी खे हू पूरो करे बि कंदा आहिनि